म्हजे तयार केल्लें जेवण सगळ्यांक आवडटा कोणे जर खालें कितेंय जाल्यार म्हाका ती फॉन करून विचारतात मागीर हांव तांका तशें प्रमाण सांगता जर कितेंय चुकलें जाल्यार ती म्हाका परती विचारतात हांव तांकां सारकें अशें फॉनारूच आज काल कितें आसा फॉनारूच चड विचारप जाता नी आता तशें हांव क्लासीस बी तशें घेना फॉनार सांगले जाल्यार कोणुय सारकेंच करता सगळ्यांक आतां प्रमाण खबर आसता त्या प्रमाणे बायलांच न्ही तीं तांकां तशें इतलें समजावपाची गरज नासता तशीं करतात सगळीं जाणां